जी बिल्कुलु अच्छा घर किथे आहे तव्हांजो हा चंदा बाई नगर अजमेर में घणे गज जो ठहियल आहे घणे गज जे प्लॉट में ठहियल आहे हो ॾेढ सौ गज में कवर एरिया घणी आहे कुझु ध्यानु आहे टे सौ गज जो प्लॉट ॾेढ सौ गज जो आहे अच्छा इहो ॿुधाईंदा त इहो तव्हांजो मकानु जेको आहे उहो अ हिकु मंजिलो आहे या ॿी मंजिलो आहे ॿी मंजिलो मकानु आहे तव्हां छा छा था कराइण चाहियो पंहिंजे मकानु में डेकोरेशन में एंट्रीअर में

ठीकु आहे

ट्रेक्सचर करिणो आहे ठीकु आहे ॾिसो मॉड्यूलर किचन जा जेके आ आहिनि उहे ॾाढा सां डिजाइनियूं आहिनि उन्हनि मॉड्यूलर किचन में मां तव्हांखे कुझु डिजाइनियूं व्हाटसप कंदुसि हा उन मां ॾिसी करे मूंखे ॿुधाइजो त तव्हांखे अ जेके रैक्स आहिनि उनमें तव्हांखे म बाकेट्स लॻाइणा आहिनि या जीअं पहिरीं जीअं पहिरीं डिजाइनियूं ठाए करे उनमें रैक्स लॻाईंदा हुआ लकड़ीअ जो या प्लाइवुड जो उहे तव्हांखे लॻाइणियूं आहिनि इयो थी वेंदो हली अच्छा किचन में पाणीअ जा नलका त लॻियल ई आहिनि न उहे थोरी न तव्हांखे बदलाइणा आहिनि उहो सभु लॻियल आहे उहा फिट मॉड्यूलर करिणो आहे अच्छा अचूं था पाण वटि ड्रॉइंग रूम ते त ड्रॉइंग रूम में जेको तव्हां ट्रैक्सचर था करायो उनजी जॻह ते जेकॾहिं बसि मां तव्हांखे सुझाव ॾेई सघां थो हिकु त तव्हां ड्रॉइंग पेंटिंग्स कराए सघो था पिया सीनारोड कराए था सघो था पिया ॿियों अॼुकल्ह आहे हिकु पॉलीग्रेनाइट जूं शीट्स बि अचनि पियूं उए पॉलीग्रेनाइट जूं शीट्स तव्हां लॻाए करे उनखे अ कवर करे छॾिंदासीं त तव्हां अ हमेशह जे लाइ पेंटिंग जे कमु खां छुट्टी वेंदासीं जीअं पाण खे हर साल कॾहिं कॾहिं खां पवंदो आहे न पेंटिंग जो कमु डिस्टैंमरिंग जो पोइ डिस्टैंपरिंग न कराइणी पवंदी बसि हिकिड़ो कपिड़ो खयो ऐं उन ते पंहिंजी पॉलीग्रेनाइट जी शीट खे साफ़ कयो ऐं वापिसि उहा चमकी वेंदी हली उनमें तव्हांखे अलॻि अलॻि डिजाइनियूं बि मिली वेंदियूं हली उहे डिजानियुनि जो जेको वीडियो आहे उहो मां तव्हांखे मोकिलिया थो तव्हां उहो पसंदि कयो अच्छा बजट घणो हूंदो तव्हांजो इंटीरियर जो हा हा कॉफ़ी आहे कॉफ़ी आहे बसि पंजे लखे खां त मां तव्हांखे घटि में ई करे ॾींदुसि उनखां कुझु पैसा बचंदा बचंदा ई पंहिंजा पाण पंजे लखे ते अंदरि में पूरो कम करियो जी ठीकु आहे मां तव्हांखे वीडियो थोरी देरि में मोकिलिया थो फिर जी मां मोकिलिया थो ओके ओके